आखिनाय बा गाब सावगारि सोरजिनाय बायदि आरिमुफोरखौ जागायनायनि गथ'फोरनि थि बैसो होन्ना बुङोबोला जोङो बिथांमोननि फरायजेन्नाय द' बोसोरनिफ्राइ जिसे बोसोर बैसोसिम बिथांमोना खोब डेब्लाबबै बिथांमोनहा जौगाबोयो आरो बे जौगाबोनायाव बिथांमोननि आदब जि माबायदि आग आखाय फिदिंनांगौ आरो माबायदि लाङोब्ला मोनसे सावगारिया आबुङै जाफुंगोन जों बेखौ बिथांमोनखौ जोंनि बे द' आरो जिसे बोसोर बैसोआव गेजेराव जों मोजाङै फोरोंनो हायो आरो बिथांमोनहा बे बैसोआवनो गोसोआव लाखिनानै जिखौ फोरोङो सोलोंनानै फोरोंगिरिनि उन उन सोलोंनानै बिथां बिसोरो थाबैनो गोसोआव लाखिनानै आरो सावगारिखौ आखिनो हायो आरो आखिनानै बिथां बिसोरो जौगानो हायो जों बिखौ जों मोननो थाङो आरो बे बैसोआव बिसोरखौ बबे सावगारियाव माबायदि गाब फुननो नांगौ जों बेखौ जों फोरोंनांगोन आरो बे उन्दै बैसोआव जों बांद्राय गोराद्राय सावगारिखौ जों फोरोङोब्लाबो बिथांमोनहा गोसोआव लाखिनाय आरो बुजिनाय रोंनायाव खोब आख' फाख' सान्नायखौबो जों मोन्नो थाङो बिनिखायनो उन्दै बैसोआव जों उन्दैबायदि माखासे सावगारिफोरखौ फोरोंनांगोन आरो फोरमायबासो बिसोरो जौगालांगोन